हैल्लो हां जी हां जी हां नंबर देओ अपना ते एड्रेस लखाओ अपना

अच्छा ठीक ऐ अस पुज्जी जन्ने आं आप्पे आई जन्दे हां अद्धा घैंटा घैंटा लग्गना जे ऐ दूर ऐ हां कोई गल्ल नी आवा दियां आवा दियां आवा दियां हां ओ टैम ते लग्गी जंदा टैंक शैंक भरदे टैम लग्गी जंदा ऐ आवा ने आं अस नेईं नेईं अस कन्नै अपने ओह् बी लेआने आं ना बंदे बी लेआने आं अपने कन्नै अस हां कुतै रेत शेत है ते रेत पाओ उप्पर पानी शानी पाओ तुस ट्रैक नुआओ इक पानी शानी नोआओ हां हां लग्गना लग्गना आवा दियां आवा दियां आवा दियां हां चार्ज साढ़ा लगदा ऐ पं'जी सौ रपेआ टैंकर इक टैंकर पं'जी सौ रपेआ

फ्ही साढ़े कन्नै लेबर बी होंदी ऐ टैंक बी भरना होंदा हां ते थोह्ड़ा तुस करो हां अपने घरे दा बी दिक्खो हां बाल्टियां शाल्टियां पानिया पाओ अस पुज्जा दे अच्छा नेईं नेईं अस लेट नी होंदे हैन अस अस ते निकली चुके दे आं अ